نقل و حمل میں ایک بڑی پرابلم تو وہی ہے جو سڑک جہاں تھوڑی بہت خرابی ہے سڑکوں کی دوسرا وہ کہ جہاں سڑک کا غلط استعمال ہو رہا ہے یعنی راہگیروں کے لیے کم استعمال ہو رہا ہے اس علاقے کے لوگ ہی اس کو اپنا ذاتی فائدے کے لیے یا کسی اور ضرورت کے لیے استعمال کرنے لگے ہیں تو یہ ایک بڑا بڑی رکاوٹ ہے اور یہ ایک چیلنج ہے اسی طرح سڑک پر چلنے والے جو لوگ گاؤں میں ہوتے ہیں عام طور پر انہیں ٹریفک رولز کا اندازہ نہیں ہوتا ہے یا اس کے بارے میں پتا نہیں ہوتا ہے تو یہ بھی ایک پرابلم ہے انہیں کچھ انڈیکیشن دو تو وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں تو یہ ایک چیلنج ہے اور اس کی وجہ سے حادثات بہت ہوتے ہیں